گوتم بدھ نگر میں طرح طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے بودھ بیساکھی کو بودھ کے جنم دن کے روپ میں منایا جاتا ہے جو بیساکھی کہلاتا ہے جسے بیساکھی کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے ساگا داوا یہ تہوار وشیس روپ سے بودھ دھرم سے سب سے پوتر اوسر کو چنہت کرنے کے لیے آیوجت کیا جاتا ہے بودھ دھرم کے پرورتک بگھوان بدھ بھی ہولی مناتے ہیں بدھ نے اپنے ششیوں کو اپو بھوو کا ادیشیہ دیا تھا تب سے دیوالی منائی جاتی ہے اور یہاں پر کئی طرح کے اور بھی تہوار منائے جاتے ہیں جیسے جنماشٹمی عید الاضحیٰ آیودھیا پوجا آدھی